میری سیکنڈ پروڈکٹ یہ ہے کہ میں نے مائیکرو ویو منگوایا تھا اور میرا بہت ہی نگیٹو ایکسپیرئنس رہا تھا اس کے ساتھ بکاز کیونکہ میں نے ایک بار کیک بنانے کی کوشش کی تھی تو میں کیک بنا رہی تھی اور میں نے سارا جو پیسٹ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کو بیک کرنے کے لیے میں نے اوون میں رکھا اور اوون میں رکھتے ہی ساتھ میں نے تیس منٹ کا لگایا تھا تیس منٹ بعد چک کرنے کا ایکچولی تیس یا پینتس منٹ تک ہی لگاتے ہیں ایک کیک کو بیک کرنے میں تو میں نے اندر ڈالا اوون کا الگ سے ایک کٹورا آتا ہے میں نے اس کے اندر پیسٹ ڈالا پھر اوون میں ڈالا میں نے تیس منٹ کے بعد چک کیا لیکن وہ اچھے سے بیک نہیں ہوا تھا میں نے ٹوتھ پک ڈال کے بھی دیکھا کیک کے اندر لیکن وہ بیک نہیں ہوا تھا وہ اندر سے کچا ہی تھا پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ دس منٹ اور ڈالا لیکن پھر دس منٹ بعد میں نے چیک کیا تو دس منٹ بعد میں نے چیک کیا تو وہ وہ پورا نیچے سے جل چکا تھا اسمیل آ رہی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے اور پلگ وغیرہ بھی میں نے پلگ وغیرہ اچھے سے چیک کیا سب چیز ٹھیک تھا لیکن ایکسپیرئنس میرا بہت گندہ رہا اس کے ساتھ کیونکہ میں نے بیس منٹ تک تو کچا ہی رہا پھر اس کے بعد وہ پکا ہی نہیں جل گیا پھر میں نے اس کو چینج کروا دیا تھا